ہاں السلام و علیکم ٹیکسی والے بھیا اچھا ہاں ہاں ہاں ہم تو آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیے تھے کہ ہم آپ کا جو ٹیکسی بک کیے ہوئے ہیں تو آپ کو کل ٹائم پہ آنا ہے نا ہاں ہاں ڈھائی بجے میری ٹرین ہے ریلوے اسٹیسن جانے کے لیے ہاں ہاں تو آپ میرے یہاں لگ بھگ ایک بجے آ کے لگا دیجیے گا ہم لوگ نکل جائیں گے کیونکہ ایک گھنٹہ کا سفڑ بھی ہوتا ہے وہاں سے وہاں تک کا تو ہاں تو وقت پہ پہنچ جائیے گا نا ہاں ہاں ایسا نہ کوئی اور مطلب کسی اور کو لے کے کہیں چلے جائیے گا میرا پہلے سے بک ہے اور آپ کے نہیں آ جانے سے ٹائم پہ پھر میرا ٹکٹ اور ٹائم برباد ہو جائے گا بھیا ہاں بھیا کیونکہ وقت پہ آئیے گا کیونکہ ہم کو دہلی جانا بہت ضروری ہے ہاں ہاں تو کہیں آپ گچھیے گا نہ نہ کہ نہیں ہم کو جانا ہے مطلب کہیں اور چلے جائیے پتہ چلا ہم فون کیے تو آپ ہیں ہی نہیں ایک دم ایک بجے میرے یہاں لگا دیجیے گا اپنی ٹیکسی کو ہاں تو ہاں بھیا وقت پہ آئیے گا کیونکہ بہت ضروری ہے جانا کیونکہ ٹرین کا سفر ہے پھر چھوٹ جائے گا جی جی بہت بہت تھینک یو بھیا ٹھیک